तशी म्हजी आवडीची पुस्तकां खूब आसात हांवेन खूब पुस्तकां वाचल्यात पूण एक पुस्तकाचो उल्ले मुद्दम करून सांगपाक सोदता आनी तो म्हटल्यार साने गुरूजी हांची श्यामची आई ह्या पुस्तकांतलो श्यामचे आई बद्दल हांवें शाळेंत आसतना खूब आयकल्लें म्हणून हांवेन मुद्दम करून श्यामची आई हें पुस्तक ऑर्डर करपाचें थारायलें आनी श्यामची आई पुस्तक म्हज्या हाती पावले खूब बरें दिसलें आनी त्यात हांवे पळयले अशी एक एक रात्री जी श्याम आपल्या वांगडा स्टोरी सांगतालो जे आपल्याक घडले अणभव तो आपल्या मित्र मैत्रीणींक सांगतालो

जी रात्र आशिल्ल्यो त्या फस्टूच रात्री तांणे आपले आईचो उल्लेख केला म्हटल्यार पयल्या रात्री तांणी जी कथा सांगली गोष्ट सांगली ती आशिल्ली ताच्या आईची ताच्या आईन एकदां सावित्रेचे व्रत कररपाचे थारायले आनी ज्या दिसा सावित्रीचे व्रत आशिल्ले त्या दिस ताची आई बरी नाशिल्ली म्हटल्यार तिका घोवळ येवपाक लागली तिणें सकाळ सावन कांयच खावंक नाशिल्ले सो तिका चक्कर येवपाक लागली पूण तरी सुद्दां तिणेन तो व्रत तसोच चालूच दवरलो आनी श्यामाक सांगले की हांव वडाच्या झाडाक तीन प्रदक्षिणां घालता आनी मागीर जी प्रदक्षिणां आसात ती तूं घाल हे आयकोन श्याम मात तिजेर बेजार जालो कारण हे स्त्रियांचे काम आपूण कसो करतले अशें ताका दिसले पूण आईची जाल्ले हाल ताच्यान पळोवपा जालना ताणे म्हटले आई तूं बस हांव घालतां कोणी म्हाका हांसुदी कितें जावंदी पूण तुजो सावित्रीचे व्रत हे हांव मदें तोडपाचे ना आनी त्याच पद्दतीन श्यामला आपल्या आई सांगले तें प्रदिक्षीणां श्यामान घातली आनी श्यामान घातिल्ली ही प्रदिक्षीणां पळोवन ताचे आईक खूब बरी तिका खूब बरें दिसपाक लागले आनी आपल्यान आईचे मान राखून तिची प्रदक्षीणां कंम्पलीट केले हे पळोवन श्यामाक बीन खूब बरें दिसले आता ह्या पुस्तकातल्यान हांव कितें शिकले की जे आपल्या आई वडील आपल्याक कितें सांगतात तें केन्नाच फोट सांगनाय किंवां आपल्या भल् बऱ्या खातीर तें सांगतात आपूण बरें कितें तरी करपाक जाय हे आपल्या जिवनांत कितें तरी बरें करपाक जाय हो एकच हेतू तांचो आसता म्हणून आपले आई वडील जे आपल्या कितें सांगतात कांय आपूण आयकूपा जाय तांचेर राग केन्नाच करप ना श्याम खरेंच खूब भाग्यवान कारण ताच्या आई वडीलान ताचेर खूब बरें संस्कार केल्या आनी हे संस्कार हावूं बीन म्हाजे जिवनांत हाडटले आनी हांव प्रयत्न करतले हें म्हाका जेन्ना ताची कथा वाचून कळ्ळे आनी हावूंय बी आतां ताची कथा वाचून खूब कितें तरी हांवें म्हाज्या जिवनांत प्रत्यक्षांत घेतली आसा किंवां केले आसा खूब अणभव केल्ले आसा प्रत्यक्ष श्यामची आई हे पुस्तक वाचून खूब बरें दिसले